विवाह समारोहमे यहाँ जे छै पानिके जे बहुत जरुरत पड़य छै यहाँ जे कि किएक कि पानियेसँ हर काम हुवै छै पानि नहि रहतय यहाँ जे कि की कहय छै जगमे यहाँ हरेक चीजमे ही पानिके ही चाही जतना की कहय छै कर कुटुम अयतय सर सवासिन अयतय सबके यहाँ जे कि पानिके ही की कहय छै आवश्यकता चाही चाहे हलवाइ रखने छियै घरमे तऽ हलवाइके भी यहाँ जे कि पानि चाही जे की कहय छै पानिके व्यवस्था नहि रहतय तऽ यहाँ जे कि हलवाई खाना बनबयमे दिक्कत करतय हरेक चीजमे यहाँ परेशानी अयतय चाहे यहाँ जे कि की कहय छै बरातिये अयतय बराती खातिर यहाँ पानिके व्यवस्था चाही अइ कारण यहाँ चापाकलसँ यहाँ जे कि नहि हुवै पाड़य छै कुवाँसँ नहि हुवऽ पाड़य छै अइ कारण यहाँ नल टङ्की लोकके लगबऽ पड़य छै पानिके बहुत जादा आवश्यकता छै किएक कि आजकल जे छै लोक कल नहि चलबऽ पाड़य छै यहाँ कलके यहाँ जे कि छुवै नहि चाहय छै आओर नहि तऽ शादी बियाहमे शादी बियाहमे तऽ की कहय छै हरेक जगह जे छै यहाँ एकदमसँ यहाँ बहरसँ पानि मङ्गबय पड़य छै टङ्कर आबय छै पानिके जे नल की कहय छै लगबय छियै कि जे नहि हलवाइके दिक्कत हुवए नहि हमरा की कहय छै कर कुटुमके दिक्कत हुवै नहि यहाँ जे कि की कहय छै हमरा समाजके लोकके कोइ तरहसँ दिक्कत हुवए किएक कि पानि नहि पीतय पानि नहि यहाँ जे कि यूज करतय तऽ केना होयतय हरेक जगह पानि यहाँ के ही व्यवस्था जरुरी छै जैसेमे लए लिअ यहाँ जे कि हलवाइके यहाँ ओतना पास टाइम नहि रहय छै उ नल रहय छै मोटर रहय छै तऽ नलसँ यहाँ जे कि टङ्करसँ यहाँ जे कि नल खोलि दै छै अपना यहाँ तुरत पानि भरा जाइ छै आबके यहाँ जे कि ओतऽ कल चलेतय चाहे पानि कुआँसँ निकालतय उ सब करय लए कोइ नहि तैयार हुवै छै किएक कि की कहय छै जे ओइ सबमे तनिक परेशानी आबय छै भरय पड़य छै करय पड़य छै अइ कारण यहाँ जे कि की कहय छै लोग सुविधा खातिर जे की कहय छै सुविधा मिलत यहाँ कोइ परेशानी नहि होयत ओइ कारण यहाँ जे कि की कहय छै नले लगाय दै छै नल लगेलाके बाद यहाँ नल चलाय दहो नहाबऽ धोबऽ बरतन बासन कपड़ा लत्ता हरेक चीज यहाँ जे कि करैत रहय छै अइसँ यहाँके चापाकल चलेलाके बाद एक बाल्टीसँ पानि लोग नहेतय एना जे कि की कहय छै नल चलाय देलकय जेतना मन छै तेतना पानि यहाँ जे कि नहेतय धोतय करतय धरतय यहाँ आओर चाहे यहाँ जे कि पीयैके पानि ही जेना आबय छै सप्लाइके पानि सप्लाइके पानि से यहाँ जे कि की कहय छै यूज करय छै लोग यहाँ बिसलेरीके पानि तऽ शादी बियाहमे तऽ जानते छियै जे की कहय छै नलके अथी चापाकलके पानि कोइ नहि पीयै लए चाहय छै डायरेक्ट यहाँ जे कि की कहै छै बिसलेरीके पानि माँगय छै पीयै लए कि बिसलेरीके पानि छै ओइ कारण आब बिसलेरिये कऽ पानी ज्यादा यूज करल जाय छै बिसलेरीके पानि ही पीयल जाइ छै यहाँ तक कि हलवाइके खाना आब जे छै यहाँ बिसलेरियेके पानिसँ बनायल जाइ छै बिसलेरियेके पानिसँ खाना बनतय जे चापाकलके पानिसँ खाना नहि बनतय जे बिसलेरीके पानि कहय छै शुद्ध होइ छै इएह सब लएके जे छै लोग बहुत यहाँ जे कि की कहय छै चेंजिंग होइ गेलय यहाँ जे कि पानिके लए कऽ पहिले यहाँ आयरन जे कि की कहय छै पायल जाइ रहय यहाँ शुद्ध नहि करल जाइ रहय चापाकलके पानि की कहय छै शुद्ध नहि होइ रहय चापाकलसँ आब शुद्ध करिकऽ पानि पीयै छै जैसेमे यहाँ बिसलेरियेके पानि छै तऽ ओकरा यहाँ जे कि शुद्ध करल छै पानि ओकरा यहाँ देखल जाइ छै की कहय छै ई पानि ठीक छै ओइ कारण यहाँ जे कि वएहे पानि लोग यूज करय छै शादीमे तऽ यहाँ जे कि हो जाइ छै चाहे मुड़ने लोग करय छै शादिये करय छै श्राधे होइ छै चाहे बर्थडे होइ छै चाहे मैरेज डे लोग मनबय छै भाय किछु भी यहाँ जे कि की कहय छै रहय छै तऽ ओइ सबमे यहाँ जे कि की कहय छै लोग पानि यहाँ नलेके यूज करय छै कि नलके की कहय छै पानि रहतय अपनो सुविधा कोइ दिक्कत नहि होयतय ककरो कोइ परेशानी नहि होयतय ओइके वजहसँ यहाँ जे कि की कहय छै लोग सब कोइ चाहय छै कि नलके ही पानि यूज करब नले लगाय दहो यहाँ जे कि की कलके पानि यहाँ जे कि अथी करबहो अतना अतना लोग अयतय एगो चापाकलसँ की होयतय नले लगाय दहो नल टङ्की लगल रहतय तऽ टेंशन नहि रहतय यहाँ जे कि ककरे ओइके वजहसँ जे छै ने नल लगाय दै छै आओर चाहे शादियेमे टङ्करे चलि आबय छै बिसलेरीके अपना यहाँ जे कि जकरा जते मन छऽ पीयऽ खा चाहे बरातिये अयलय ओकरा यहाँ जे कि की कहय छै हाथ मुँह धोयकऽ छै भाइ यहाँ पानि पीयैके छै पानियेसँ पहिला नंबर यहाँ जे कि गेस्टोके पानियेसँ स्वागत करल जाइ छै अइ कारण यहाँ जे कि पानिके बहुत आवश्यकता छै नल की कहय छै लोग लगाय दै छै